जी हाँ बोलिए ठीक है ठीक है आपने तारीख़ क्या बताई ठीक है मैम ऑक्टो उनतीस ऑक्टोंबर को आपको गाड़ी मिल जाएगी तो हमारा ऐसा है अगर आपको ट्रैवलर चाहिए तो उसक्या चार्ज है आठ हज़ार नौ सौ नब्बे वो उसमें हम लोगों का पैकेज रहता है जैसे तीन दिन का पाँच दिन का तो ये तीन दिन का बता रही हूँ मैं आपको और इसीके साथ अगर आप नॉर्मल बोलैरो करते हो या टवेरा करते हो तो उसका चार्ज है पाँच हज़ार उसका पाँच हज़ार रहेगा तीन दिन का तो आप दिन बता दीजिए आपको तीन दिन के लिए जाना या पाँच दिन के लिए जाना वो आपको छ घंटे में पहुँचा देंगे

ठीक है मतलब बारह बजे आपको भोपाल पहुँचना ही है ठीक है हो जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ हम हम पाँच बजे पहुँच पहुँचा देंगे ड्राइवर को गाड़ी के साथ आप गाड़ी का कंफ़र्म बता दीजिएगा और आपके पास उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मैसेज कर दी जाएगी और हमारे ड्राइवर के पास भी आपका ये नंबर मैसेज कर दिया जाएगा जी जी बिल्कुल कोई दिक़्क़त नहीं होगी जी ओके वेलकम